سرفنگ کی دنیا میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں موازنہ اور جسمانی مہارت کا خوبصورت مجموعہ ہوتا ہے سرپرس کو لہروں کی خود مہارت سے اوپر اٹھنا اور بورڈ کو موازنے میں رہنا پڑتا ہے جو ان کے ان کی پیشہ وارانہ مہارت کا اظہار کرتا ہے ایک لمحے کے لیے انسان اس بڑی طاقت کا اس کرتا ہے جو خود طبیعت سے محاورہ کرنے میں ممکن ہوتا ہے یہ ورزش ایک ایسی تجربہ فراہم کرتی ہے جو آپ کو موجوں کے ساتھ ایک مؤثر تعلق بنانے کا موقع دیتی ہے